जी हैलो हाँ हाँ हमारे पास में लगभग सभी कम्पनी के फ़ौन अमेलेबल हैं एम आई है रेडमी है आपको आपका बजट क्या है सर अच्छा तो आपको टेन थाउजेंड के बीच में बजट है आपको फ़ौन के साथ एक बॉक्स मिलेगा उसके बॉक्स के अंदर चार्जिंग मिल जाएगा आपको और उसका बिल मिलेगा और और कवर मिल जाएगा और ईयरफ़ौन नहीं ग्लास नहीं लगा हुआ होगा हल्का सा एक पेपर लगा हुआ होता है आता है ग्लास की तरह वो पतला ही होता है लेकिन वो ही लगा हुआ आता है ग्लास लगाना है आपको तो आपको अलग से पेमेंट करना होगा नहीं सर हमारे यहाँ पर दो चार्जर वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है अभी तो फ़िलहाल ऑफ़र नहीं है यहाँ पर दीपावली के पास ऐसा ऑफ़र आएगा ऐसा ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहता है लेकिन थोड़ा डिस्काउंट मिलता है दीपावली के पास आपको खरीदेंगे तो आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा वीवो के ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे फ़ोन हैं पाँच छ न्यू मॉडल आए जो दस हज़ार के बजट में हैं आप चाहें तो सॉप पर आके देख सकते हैं हम आपको एक एक बता देंगे आपको जो पसंद आए वो आप ले लेना और साथ में आधार कार्ड ले आना हाँ आपको इ एम आई पे चाहिए या कैस में चाहिए मोबाइल हाँ इंस्टाॅलमेंट पे हो जाएगा ठीक है आप कल आ जाएँ